गंसे दंखला माबोरै खामानि होयो आंनो खोन्थानो हागोन नामा नों दंखलनि थाखाय गोलाव लाइनाव गसंनानै नेफेरदों नामा बियो गोलोम बोथोराव रानो ना राना